हेल' औ आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो फन हरदोंमोन थारमानि आङो दाबनैसो माबानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन ओरै भुटान बरदारनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो इसे खिन्थाहरनो हागोन नामा

औ आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय फोरखौबो इसे मिथिनो लुबैदों आरो मोननैसो स्थेबफोरनि माबाखौ खिन्थानो हाबावगोन अरदारफोरखौ माबा आसामनि सोमोन्दैनो इसे खिन्थादो दे

औ दे सोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मिथिनायनि थाखाय